जानवर तकरीबन लोकें दे हर घर हैन दो दो चार त्रै त्रै चार इक दो मैंह् इक दो दांद इक दो गौ हर घर रक्खी दी होंदी होर मेंही रक्खी दियां न होर मेंही दुद्ध लेइयै कुसै दुकानै उप्पर लाग लाई उड़ी जां होटल उप्पर कुदै लाग लाई उड़ी जेह्का बचेआ ओह्दा साढ़ै घरै च जनानियां देहीं देहीं लांदियां फ्ही छाह् छोलदियां छाह् दा मक्खन कड्ढियै ते घ्यौ त्यार होंदा तो जानवरें दा एह् एह् फायदा कि उंदी आस्तै कोई हर कोई उनेंगी कोई परेशानी आई जा बमार होई जान ते उत्थें अ'ऊं हस्वैंडरी उंदे आस्तै सुविधा दुआई शुआई आस्तै सुविधा डाक्टर बी होंदे उनेंगी चैक कराने कि इनेंगी केह् बमारी ऐ ते एह् ऐ जानवरें आस्तै सुविधा हर हर कुसै भिड्डा रक्खी दियां होङन चार छे अट्ठ दस पजाह्ं सौ बी होंदियां केइयें दो सौ दो सौ बी होंदी ऐ ते ओह्दे आस्तै बी इक मतलब डाक्टर इक इत्थें ओह् बी मतलब उनेंगी इंजैक्शन बगैरा दिंदे जां दुआई बगैरा दिंदे हर जिन्ने बी किस किस दी बी कोई जानवर होऐ भिड्ड होऐ बक्करी होऐ घोड़ा होऐ तो हर किसम दी जेह्की सुविधा मिलदी तो हर अलग अलग डाक्टर भिडुआं दे डाक्टर अलग मेंही गवें दे डाक्टर जेह्के ओह् अलग इस आस्तै ओह् मतलब जो बी के होंदी ज्यादा ओह् करदे